अ हेल'

मा खबर आं नैलै माबायाव बाजाराव एसे थांदोंमोन आङो आङो फुंनि सातथायाव गुवाहाटियाव थांनो नागिरदोंलै

हाब नोंलाय माला गाखोआब्रा आंनि गारियावलाय फाग्ला फाग्ला फाग्ला बे एरायनांगौ साइड दाननांगौआ खायलें खुयलें सालायाब्ला बोरैथ' बारलांनानै गुवाहाटि मोनहैनांगौ जाखो फाग्ला बिदि लासै लासै सालायबादि नोंहा खायलें खुयलें मोन्दों आंहा खथ्थ' माने बारलांनो थाखाय खथ्थ' माने खरा सालायनांगौ नोंहा बिदि माबा खायलें खुयलेंसो होन्दों

गिनाङालै गिनाङा फैब्रा दिनै नों सातथायाव लोगो हमफैदो माबायाव बै रौथा सारिआलियाव माबाजों नों अट'जों फैनानै अट'जों फैनानै लोगो हमफैब्लानो जाबाय फन खालामनानै सारिआलिनि खोलाहा बै बास स्टेनावब्रा बास स्टेनखौनो नुआखै नामा नोंलाय जिरायग्रा माबा दंखायोलै रेस्ट रेस्ट रेस्ट हाउस दंखायो बेवहायनो फै

आन्दायालै बि अट' ड्राइभारफोरनाव सोंब्लानो खोन्थायो फाग्ला बेखौनो आन्दायजानो गिबाय

जाखादो लोंखादो जानानै लोंनानै गाखोदो बे आं सालायगासिनो सालायगासिनो एखे माबायावसो मोनहैगोन गुवाहाटियावलाय साला बै पल्टन बाजार जालुकबारिफ्राव खथ्थ' ब्लक जानानै लेट जायो नोंब्ला बबे जायगायाव थांगोन नोङो अबाव थांगोन जालुकबारियाव थांगोन ना पल्टन बाजाराव थांगोन ना ना गुवाहाटि जज फिल्डआव थांगोन ना सानमातियाव थांगोन ना इयारपटआव थांगोन औ सिरियाखाना औ सिरियाखानायाथ' बै माबासो मा मा होनोमोनलाय जज फिल्ड हाइकर्टआवसो मास'फाराखौ आं नुआखैलै खिन्थु आं बै जज फिल्ड हाइकर्टखौसो आं मिथिगौ फाग्ला बे ब्रह्मपुत्र सेराव दे नों फैदोल' आंहा नै टाइमआ लेट जालायलाङोलै मा दा माला मोनहैनांगौ गुवाहाटिखौलाय माबार फैदो नोङो दे होमब्लाय दोननोसै दे दोनसै औ औ